جی ہاں مشرقی دلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے درمیان تاریخ میں مختلف تنازعات ہوئے ہیں ان تنازعات کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن کچھ اہم مثالیں درج ذیل ہیں آبادی اور وسائل کی تقسیم مشرقی دلی کی ترقی اور اور اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب بعض اوقات اس علاقے کے وسائل کی تقسیم پر تنازعات پیدا ہوئے ہیں مثلاً پانی بجلی اور دیگر بنیادی سہولتوں کی کمی کمیابی نے مقامی سطح پر تنازعات کو جنم دیا ہے سیاسی اور انتظامی مسائل مشرقی دلی کے علاقے میں سیاسی اختلافات اور انتظامی مسائل بھی سامنے آئے ہیں مقامی حکومتی اداروں اور منتخب نمائندوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور ترقیاتی منصوبوں پر اختلافات نے بعض اوقات تنازعات کو جنم دیا ہے مشرقی دلی میں ارضی تنازعات بھی وقتاً فوقتاً سامنے آئے ہیں یہ تنازعات زیادہ تر غیر قانونی تعمیرات اور اراضی کی ملکیت پر ہوتے ہیں جن میں مقامی لوگوں اور ترقیاتی اداروں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں